भारत में फैशन ॾाढो बदिलिजी वियो आहे हिते वेस्टानाइज़ेशन थींदो थो वञे पश्चिम पश्चिम जा कपिड़ा ॾाढा हिते मशहूरु थींदा था वञनि जेके छोकिरियूं अथव ॾाढा नंढा कपिड़ा पाईंदियूं आहिनि की मर्दु माण्हू बि जींस टीशट वग़ैरह था पाइनि पहिरीं जी तरह धोती कुर्ता नथा पाइनि अने या खादी जा कपिड़ा नथा पाइनि वेस्टानाइज़ेशन जे कारण हे वधंदो थो वञे बिल्कुलु जे नईं पीढ़ी जेके आहिनि हो बिल्कुलु वेस्टन वारा कपिड़ा था पाइनि ऐं कंहिंजी ॿुधंदा ई न आहिनि हो बिल्कुलु बि असरु नथा करनि मतिलबु हो वेस्टन वारा कपिड़ा ॾाढा पसंदि था करनि ऐं असांखे इन वेस्टन कपिड़नि जे बारे में नॉलेज घटि आहे छोकी असां पुराणे ज़माने जा माण्हू आहियूं जेके नईं पीढ़ी जा माण्हू आहिनि हो वेस्टन वारा कपिड़ा था पाइनि हो जींस टॉप छोकिरियूं नंढी नंढी स्कटूं थी पाइनि ऐं टीशट थी पाइनि नंढा नंढा टॉप थी पाइनि ऐं जेके मायूं आहिनि हो बि धीरे धीरे करे वेस्टन जी तरफ़ु थी वञनि हो बि साड़ी कुर्ता वग़ैरह थी पाए कुर्तियूं वग़ैआ छॾे करे नंढी नंढी वेस्टन वारी कुर्ती नंढी शॉट कुर्ती थी पाइनि ऐं उन सां गॾु नवां जेके लैंगिंग्स वग़ैरह अची विया आहिनि हो थी पाइनि सलवार कुर्तो छॾे ॾिनो आहे मायुनि बि ऐं जेके वॾियूं उमिरि जी लेडीस आहिनि हो उन्हनि सां नफ़रत थी करनि वेस्टन वारा कपिड़ा ॾिसण में त सुठा था लॻनि लेकिन हुन हो हेतिरा कम्फरटेबल न थींदा आहिनि हो कॾहिं कॾहिं एॾा टाइट थींदा आहिनि की फाटी वेंदा आहिनि ऐं जेके वैसा कपिड़ा थींदा आहिनि हो नॉर्मल थींदा आहिनि हो सही थींदा आहिनि जेके इंडियन कपिड़ा आहिनि त अॼुकल्ह जा माण्हू वेस्टन वारा कपिड़ा था पसंदि कनि पश्चिम जी ड्रेसियूं थी अचनि